फुटबॉलान आमचे रोमियो फर्नांडीस ब्रँडन फर्नांडीस लेनी रोड्रीगीज सेरीटन फर्नांडीस कामिलो फर्नांडीस टॅनिसान आमचो आसा लियेंडर पेस क्रिकेटीन आमचो रामदेव सदाब जगाटी शुभाष फळदेसाय श्रेयश प्रभुदेसाय स्वपनील आसनोडकर आनी चेसान आमचे आसा बाय भक्ती कुलकर्णी